ہمارے خاندان میں سبھی کو باغبانی کا شوق ہے اور لیکن مجھے زیادہ شوق ہے میری امی بھی کچھ نہ کچھ ہمیشہ گملوں میں جو ما موسمی سبزیاں ہوتی تھیں وہ اگا کر رکتی تھیں اس کے علاوہ بہن بھی اپنے گھر پر ابھی جیسے تلسی کے پودھے ہیں یا پھر اجوائن کے پودے ہیں اس قسم کی چیزیں اگا کر رکھتی ہیں کیونکہ کووڈ کے بعد سے حالات بھی کافی بدل گئے ہیں اور اب جو ہے تو واپس سے وہ کاڑھا پرانے وقتوں کے کاڑھا جو تھا وہ سب استعمال ہونے لگا ہے کچن کے سامان کے سا کہ چھوٹی چھوٹی جو ہر بیسک کچن میں ہوتی ہے جیسے ہلدی ادرک یا پھر کالی مرچ یا پھر اجوائن یہ سب چیزوں سب کو ملا کر الائچی پاؤڈر یہ سب ملا کے اس کا کاڑھا بناتے ہیں تو ایسی چھوٹی چھوٹی بہت ساری پلانٹ ہیں جیسے اکثر پودینے کے پلانٹ تو یہ سب بھی یعنی ہمارے گھر میں ہوتا ہی ہوتا ہے وہ بھائی ہو بہن ہو یا پھر میرے چھوٹے چھوٹے چھوٹے بھتیجے یا بھانجے ہوں تو وہ لوگ بھی اکثر جو ہے تو سونف کے پودے یا اجوائن کے پودے یا پھر پودینے کے پودے اگا ہی دیتے ہیں مطلب تو ہر ایک کو ہی شوق ہے ہمارے یہاں پہ باغبانی کا